देखिए हम अपने खेत में धनिया बोए हैं धनिया ले कर आए हैं धनिया ले कर आए हैं उसको पीटेंगे उसको मसाला निकालेंगे और कटहल आम जो बोते हैं तो उसमें अचार होता है हमको लकड़ी भी होती है लकड़ी भी निकलता है वो लकड़ी छाया भी देता है अचार भी बनता है धनिया जो है हम उसको पीटेंगे खूँदेंगे लियाएंगे तो उसको मसाला बनाएंगे सब्जी बनता है कुल लाभ होता है हर एक चीजी के लाभ ए जो पेड़ है यह पेड़ हमको हम बहुत अच्छा लाभ देता है नीम के पेड़ हैं तो छाया भी देगा लकड़ी भी देगा और आम के पेड़ है लगाए हैं तो आम के पेड़ हैं महुआ भी आता है उसको ऊपर डोइया भी निकलता है और तेल भी होता है बहुत बहुत चीज़ होती है आम और महुआ के पेड़ में महुआ भी होता है और जो है कि खर ए बो देते हैं हम लोग का कथिन ए कटहल है कटहल में से हर एक चीज़ निकलता है कटहल फलता है वह लकड़ी भी देता है और नीव जो है इसमें भी होता है नीबी में ओ जो बीज बीज निकलता है बीजो के तेल होता है ये है ये हर एक चीज़ बाग़बान जो हम लोग लगाते हैं सब कुछ काम में हर एक चीज़ में काम ये जो छाया देता है हम लोग के छाया भी देता है फल भी देता है ए जो हम लोग यह लगाते हैं बैंगन लगाते हैं ओ फरता है फरता भी है सब्जी उसको तोड़ कर लियाते हैं तो सब्ज़ी भी बिन बनता है भैंस गोरू हैं इन लोगों के जो धान गेहूँ हम लोग गेहूँ जाते हैं खेत में बोते हैं तौ उसको निकलता है तो बीज हो जाता है आदमी के खाने के लिए और ओ जो होइ जाता है ते और हम लोगों को खाने के लिए जो ओ उसका वह निकलता है भूसा हो जाता है भैंस के खाने के लिए और जो दाना होता है हम लोग खाते हैं ई सब बाते हैं और मोदी जी यह फल होता पेड़ बाग़बान हर एक चीज़ होता है जो अपन लगाए हैं कुल चीज हैं यह सब लोगों को हम लोगों को छाया देता है कुल चीज़ हर एक चीज पर आम के पेड़ हो गया जैसे आम के पेड़ हो गया या ओर कटहल के पेड़ हो गया और जो यह सब जामुन हो गया यह सब है फल हैं ते चिरई शुरू होंगे जब चीर चिरई हैं वह भी बैठती हैं ओनहु लोग के और ये जो जो है कुल छाया हम लोग को देता है पेड़ है बाग़बान है हर एक चीज़ है यह सब चीज़ है अच्छा अच्छा छाया देता है हम लोगों को सब चीज़ छाया देता है अब जे जे हो हो गया कुल ये गोभी है फल है यह सब हाँ अपने में खाने पीने के हर एक चीज से में आता है ये पेड़ है पौधा है ये जो है यह सब खाने पीने के काम में आता है ये सब सब चीज़ें में काम में आता है और ये